हाँ मैं अपनी बाइक से एक बार कश्मीर जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मेरे दोस्त ने बताया है इसके बारे में की जब हम बाइक से कश्मीर जाते हैं तो उसे दौरान यात्रा के दौरान हमारे क्षेत्र में हमारे जो क्षेत्र है जिस क्षेत्र से हम जाएँगे जिस रोड से हम जाएँगे उसमें काफ़ी सारे मनमोहक दृश्य आते हैं काफ़ी सारे मनमोहक दृश्य आते हैं जिनको देख करके दिल एकदम खुशी से झूम उठता है और दिल में सुकून मिलता है और उसने ये भी बताया हमको कि उसके उस बीच बहुत सारी नदियाँ आती हैं जो देखने योग्य होती हैं इनकी सुंदरता देखने योग्य होती है और उन नदियों का पानी और उन नदियों का पानी इतना मीठा होता है किसी नदी का पानी मीठा होता है किसी नदी का पानी गा खारा होता है तो हमको ऐसे ऐसे बीच में बहुत सारे नदियाँ और वृक्ष वगैरह देखने को मिलते हैं और इसके अलावा उसने हमको ये भी बताया की उस दौरान उस यात्रा के दौरान मुझे बहुत सारे फ़ल फूल वृक्ष देखने को मिलेंगे अलग अलग अलग अलग प्रकार के वृक्ष फूल देखने को मिलेंगे जैसे सेब के वृक्ष देखने को मिलेंगे मुझे उसमें अखरोट के वृक्ष देखने को मिलेंगे और बहुत से सागौन के वृक्ष देखने को मिलेंगे और केसर की खेती देखने को मिलेगी यदि हमें बाइक से जाना जाता हूँ और इसके अलावा उसने मुझे ये भी बताया की कश्मीर में यदि हम बाइक से जाएँगे तो हम कश्मीर के सुंदरता को ज्यादा अच्छी तरीके से अनुभव कर पाएँगे और इस और अपनी उसकी प्रकृति को देख पाएँगे तो इसलिए मैं एक बार अपनी बाइक से कश्मीर जाना चाहता हूँ